पाएरके जे साफ सुथरा करलहुँ हमे आओरके घर अँगना करलहुँ चिक्कन चारू तरफ गन्दा नहि रखलहुँ हमे आओरके सबचीज सफैअतमे राखलहुँ सफैअत कएने रहलहुँ सरकारो कहने छथिन कि जे गलीज नहीं रखना गलीज रखिएगा तो बीमारी फैलेगा तब चारू तरफ चिक्कन चुनमुन कएने रहलहुँ तऽ हमे आओरके सफैअत करलहुँ साँझ भोर साँझ भोर सफैअत करिके राखलहुँ एक रत्ती गन्दा उन्दा केनहू नहि रहल चारू तरफ झाड़ि बटोरिके हटेने रहलहुँ हमे आओरके सभ बाल बच्चाके नहेलहुँ सोनेलहुँ कतना सुन्दरसे चिक्कन कएने रहलहुँ घर अँगना बरतन बासन सब चिक्कन कएने रहलहुँ गन्दा नहि रहल